भैया मैंने आज ही आपके यहाँ कैब की सेवा प्राप्त की थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आपको पता है हाल ही अभी कोविड निकला है और पूरी तरह से कोविड गया भी नहीं है उसके बावजूद ड्राइवर ने ना तो मास्क पहना हुआ था दूसरा उसने गाड़ी इतनी उसकी इतनी ज़्यादा गंदी थी सिटें उसकी इतनी ज़्यादा गंदी थी तो मुझे बहुत गंदा और अस्वच्छ तरीके से उसने कैब को अपनी रखा हुआ था तो आपको आपको पता है कितनी बड़ी महामारी अभी कोविड से अभी हमलोग निकले हैं तो आपको स्वच्छता का सफाई का ध्यान रखना चाहिए दूसरे लोग भी अगर आप ये सेवा आप दे रहे हो कैब में नए लोगों को बैठा रहे हो तो उनकी सुरक्षा का ख़याल भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना आप एजेंसी से एक आपकी एजेंसी से वो काम कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं किस प्रकार की वो सेवा आप बाकि लोगों को प्रदान कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी किसकी है तो मैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ ना तो उसने मास्क पहना हुआ था ना ही उसने गाड़ी साफ करी हुई थी तो मैं इसके बारे में आपसे शिकायत करना चाहती हूँ और आप ड्राइवर से इस बारे में आप बात करें और जो भी हो सकता है उसको आप करें आगे उसपे कार्यवाही करें जो भी आप करना चाहते हैं जिससे आगे किसी और के साथ में ये चीज ना हो ड्राइवर थोड़ी गाड़ी को अच्छे तरीके से रखे